तव्हां विजय फ़ोन वारा था ॻाल्हायो मुंहिंजे पुटु जो जनमु ॾींहुं आहे मूंखे मोबाइल खपे वीह हज़ार कहिड़ा कलर अथव नोकी हा इहेई मूंखे खपे त कलर कहिड़ो आहे ॻारो कलर खपे ॻारो कलर कैमरा ॿुधायो त कहिड़ा कहिड़ा हैलो हा हा कैमरा भले ॿ कैन वारा विझो भले

हा हा जेको हिनखां सुठो हुजे उहो ॾियो तव्हांखे ॼाण आहे नी मूंखे सुठो मोबाइल खपे उनखां जेको सुठो हले मोबाइल हा हा जनमु ॾींहुं अथस नी कवर बि ॾिजो कवर बि ॾिजो त पोइ पेक करे त पोइ पेक करे गिफ्ट भे भेंट ॾींदासीं खणी अचो जनमु ॾींहुं ते मां एड्रेस तव्हांखे मोकिलियांव थी पेटीएम में पइसा मोकिलिंदीमांव